मां कॾहिं पंहिंजी रोटी विञाईंदी न आहियां छा करे रोटी चंङी महिनतनि खां पोइ असांजे घर ईंदी आहे छा करे रोटी पचाइण खां वठी रोटी उगाइण त सभिनि जो हिसो हूंदो आहे उन्हनि जी महिनत हूंदी आहे त करे रोटी अस मां विञाईंदी न आहियां जे कॾहिं मुंहिंजी रोटी कॾहिं बिगड़ी वई का लूण वधीक पियो का मिर्च वधीक पियो त मां कुझु न कुझु करे हूअ रोटी सुधारे वठंदी आहियां जीअं की मुंहिंजी रोटी में लूण वधीक पियो त मां उनमें ॿियों अटो विझी करे उन्हनि खे सुधारे वठंदी आहियां का त भाॼी में लूण वधीक पियो त हुनमें अटे लोइ विझी करे मां हुनखे सुधारींदी आहियां छा त प खीरु रहियो फ्रिज में त पोइ त उनखे रबड़ी करे उनखे सुधारे वठंदी आहियां जीअं कीअं मां कुझु बि करे मां रोटी विञाईंदी न आहियां छा करे रोटी इलाही क़ीमती वस्तु आहे अन इलाही क़ीमती वस्तु आहे त उनखे विञाईंदी न आहियां